हाँ हमारे इस क्षेत्र में एक अच्छे पश पशु चिकित्सक हैं वह बहुत ही अच्छे हैं और वह जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए हमें यह सुझाते हैं की हमें इनको अच्छा हरा चारा खिलाना चाहिए और इनको ज्वार बाजरा जैसे अच्छे पोषक तत्व खिलाने चाहिए और आखिरी बार हमारे आखिरी बार हमारे जानवरों की जाँच करीब ही महिना डेढ़ महिना पहले हुई थी हमारे जो है चिकित्सक हैं वह हम वह हर महीने डेढ़ महीने में आ जाते हैं और इनकी जाँच करके जाते हैं पशुओं के स्वास्थय पर हमारे हमारे हमारे करीब पचास हज़ार से सत्तर हज़ार तक का पैसा खर्च किया जाता है